हेलौ नोङो गल्देन हटेलनि मालिक ना औ आङो बे नोंथांनिफ्राय आगोलाव जानाय अर्दार खालामबाय थायोमोन बेखायनो आगोल आङो के सि कलेजनि मोखाङाव नोंथांनि जानाय अर्डारखौ बिहरोमोन नाथाय दायो आङो जायगाखौ सोलायनो नागिरबाय जोंनि सिमला हुजुवानिनो बेंक स्टेट बेंक मोखाङाव दायो जोङो आलासिफोर दंफैयो बेखायनो जोंनो जानायखौ आथुर नांगौ जादों अननानै नोंथाङा नोंथांनि सेल खालामग्राखौ थाबैनो जोंनिसिम होफैनो थिनोबा मोजां जायो